पंहिंजे घोट जे साथ ॿाहिरि वेई हुअमि बर्थ डे जो सरप्राइस विज़िट हुओ राति जो निकितासीं लोनावाला वियासीं लॉंग ड्राइव चयई वठी वियो वठी वियो सिधो लोनावाला वठी वियो बोनट ते केक कटियो फ्लावर ॾिनई चॉक्लेट्स खाधासीं मैगी चांहि खाइ पी वापसि अची वियासीं त इहो मुंहिंजे लाइ हिकु मस्तु हुओ सफ़रु जेको मां मस्तु ख़ाली इंजॉय कयो रा नाइट ट्रिप हुओ जाम मज़ो आयो